गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय मेंनायबो जायो रंजानायनिबो मोनसे इन्टारेस्तिं जालांजोबो गेलेनाय स्पर्टसफोराव दा गेलेबा मानसिफोरा गावखोनो मिथियो फिजिकेलिबो एक्सारसाइज बायदिबो मोनो नोंनि देहाफ्राबो फिजिकेलि एक्सारसाइज जायो ओमफ्राय मोंगानाया मोनो गेलेनाय इन्ट्रेसनो मेंगानाया बावलांनायफोरबायदि जालांजोबो आं सानो गेलेनाया देहानि थाखाय मोजां मेंनायफ्राबो बावलाङो रंजानायजों गोसोयाबो मोजां जालाङो दा बिनिखायनो गेलेनायखौ जों बयबो गोसो होनानै गेलेनांगौ गेलेनाया मोनसे देहानि फारसे गावनि माइन्दनि फारसे मोजां गेलेनायखौ रावबो बावगारलांनाङा गेलेनाया इन्टारेस्टिं जालाङो रंजानाय मोनो गोसोया मोजां फिलिं जायो अनेक रोखोमनि गेलेनाय थानो हागौ फुटबल थानो हागौ काबादि बेफोरबो मोनसे एक्सारसाइजनि लाइन ओम माबोरै ओमफ्राय क्रिकेट बेफोरबो खारनाय मानाय देहानि फारसे एक्सारसाइजनि फारसे दा गेलेनायाव गोसो होनानै मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे जालाङो दा इन्टारेस्टिं जानाय लगे लगे नोंनि बे मेंनाय मानाय खारनाय मानाया बावलाङो खारबा जोंनि फिजिकेलि एक्सारसाइज जालांजोबो जोंनि हेल्थ जोंनि देहा सोलेरा मोजां थायो दा गेलेनायखौ रावबो बावलांनाङा गेलेनायखौ गोसो होनानै गेलेनांगौ बादि आं सानो मानसिफोरनि थाखाय गेलेनाया बे मोनसे मुलिनिबादि खामानि स्पर्टस गेलेनानै जि हक फुतबल हक काबादि हक गेलेनाया बयनिबो थाखाय गाहाम